السلام علیکم ابھی ہم نے آپ کے ریسٹورنٹ میں نہاری کا آڈر بک کرا تھا اب کسی وجہ سے ہمیں وہ کینسل کرنا پڑا رہا ہے کیا آپ وہ میرا کینسل کر دیں گے اس کا چارج تو نہیں کٹے گا ٹھیک ہے شکریہ